ہلو ہاں جی جی بولیے ہاں ہاں بالکل ہوم ڈیلیوری ہے ہمارے یہاں کیا آڈر کرنا ہے آپ کو میم ایکچولی یہاں پہ کئی ساری پاؤ بھاجی ہے سمپل پاؤ بھاجی بھی ہے اسپیشل پاؤ بھاجی بھی ہے آپ کو کون سمپل پاؤ بھاجی کا ریٹ جو ہے وہ سو روپے پلیٹ ہے اور اسپیشل پاؤ بھاجی کا جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے پلیٹ ہے بیس پلیٹ اسپیشل ٹھیک ہے کیا ایکسٹرا بھی پاؤ آپ کو اور چاہیے میم ایک میں چار پاؤ ہوتی ہے اور وہ پلیٹ کا ریٹ چالیس روپے ہے بیس پلیٹ ہاں ٹھیک ہاں ہاں چلے گا اور کچھ

ہاں ہاں ٹھیک ہے

میم آپ جیسا مناسب سمجھیں اوکے چلے گا چلے گا کیش آن ڈیلیوری ہو جائے گا اچھا جی پے آپ کریں گی کب بھیجنا ہے آپ اوکے ٹھیک ہے میم

ہاں ٹھیک ہے